ہندوستان کے فیشن کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں وقت اور حالات کے اعتبار سے فیشن بدلتا رہتا ہے کپڑے اور اس کے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں پہلے کے مقابلے میں لوگ اب وقفے وقفے اور کچھ کچھ سال میں کپڑوں میں بدلاؤ اور چینجنگ لاتے رہتے ہیں ہندوستان مغربی فیشن سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور باہر کے یعنی مغربی فیشن کو دیکھ کر ہندوستان کی عوام نے بھی اسی طرح ڈیزائن اپنانا شروع کر دیا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں میں جو کپڑے زیادہ تر پہننا پسند کرتا ہوں اس میں پینٹ شرٹ جینس ٹی شرٹ پاجامہ کرتا وغیرہ وغیرہ پہننا پسند کرتا ہوں اور میں اپنے کپڑے آس پاس کے بازار میں جو ہمارے علاقے میں ہیں وہیں سے خریدتا ہوں